जोंफोरा बाथौ धोरोम सिबिनानै आं जोंनि गामियाव बेलेगनिखो बो सानो दिसुं आङो दा जोंनि गामियाव बिराद खौसेथि लाबोनाय मोनो जेनोबा जोङो जायखि जाया खामानिखोनो सोरबा खैफोदाव गोलैनाय नुब्ला जेनोबा सोरबा बेराम जाब्ला जों बाथौ आर'ज हानजायानो ओंखारनानै बेसोरनो रांनि मदद होयो जेनोबा फैसा गैथाराब्ला इसोरनो हैयो इसे एला खांलायनानै बे धोरोमनि बाथौ मन्दिरावनो ज' जानानै इदि खालामब्ला आरो जों ओमफ्राय आरो ओ बिखो जोङो सोरनावबा फुजा बावथाय हैब्लानो सोरबा दान होयो जोंनि गामियावथ' बिरादानो दान होफैबाय जोंनि एनि मानसानि रेनजाराबो खेबसे दान होखांबाय जोंनि मन्दिरावनो नामखो मिथिलाय लाङा र' आं रेनजार ओमफ्राय इफोरबायदिनो ज' ज' रानखांनानै जेनोबा धोरोम जमाहायनो बावथाय होनानै जेनोबा खुलुमनायजोंनो लोगोसेनो जोंनि गामिया रायजो राजाफ्रा खौसेथि फैयो जेनोबा खौसेथि फैदों आरो इफोरबायदि ओमफ्राय आरो जोङो बेखो बयबो जाय जि होयो फुजा मोनफैब्लानो बिनि हबथासे सिगाङावनो ओ जाय जि होयो सानैसो बोराइफोरा रायज्लायनानै गामि गामि गिदिङो आरो सोर बेसे होनो हायो फुजानि नामै इफोरबायदि ओमफाय सोरबा रां हरनोसै सोरबा माइरं हरनोसै इफोरबायदिनो हरनायनि गेजेरजों हरो ओमफ्राय माइरंफोरखो फानबाय इदिनो जमाहायनो इदिनो बावथाय बुद मुग जि साहा सिनि जोङो बाययो आरो इफोरजोंनो गामिनि मानसिफोरा जेनोबा एसे गामियारि बोसोनगिरिफोरानो इफोर खामानिखो मावो आरो